नमस्ते नमस्ते बताइए हाँ क्यों लकड़ी तो ले गए थे एक एक ट्रक क्या हुआ हाँ

दस तो दस दस हज़ार लग जाएगाा

और चाहिए आज शाम को ग्यारह हज़ार लगेगा ग्यारह हज़ार हाँ कम नहीं होगा तभी करेक्ट शाम को पहुँचा देंगे

हाँ किस चीज़ किस चीज़ के लिए चाहिए हाँ तो और और लाई लाइट विट के व्यवस्था किए हैं चूल्हा भी चाहिए कितना कितना लगेगा अच्छा ठीक है तो आपको चला जाएगा

ठीक है नमस्ते अच्छा अच्छा पैसा अभी तो पूछ रही थी यह पैर सिरेंडरवा ग्यारह चाहिए तो वह अब सेलेन्डरवा दस ही ले जा रहे हैं घर और चूल्हा बोल रहे हैं ग्यारह चाहिए कैसे होगा हाँ तो वह पैसा एकाउंट में डलवाइए चलिए अब भिजवा रहे हैं नमस्ते